जी हाँ करौली ज़िले में कई सारी स्वास्थय देखभाल सुविधाएँ हैं जिनमें अस्पताल क्लीनिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि हैं इन्होने कोविड महामारी के दौरान बहुत सफलता से और अपना काम किया कोविड महामारी के दौरान अस्पतालों में कार्यरत लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत लोगों ने कोविड महामारी में लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की